यदि मुझे किसी दूसरे देश की यात्रा करने का मौका मिले तो वह जगह होगी सिंगापुर मुझे सिंगापुर जाना बहुत ही बहुत दिन से मन है मेरा कि मैं सिंगापुर जाऊँ क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर मतलब और बहुत अच्छा लगता है मेरे भईया भाभी गए थे तो मुझे वहाँ पर उन्होंने बताया कि सिंगापुर में बहुत अच्छा लगता है और जब मैंने उसको मोबाइल पर देखा तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह मिली जहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है जैसे कि बीच समुद्री तट पर है ये मतलब सिंगापुर एशिया की जानी मानी जगहों में से एक है वहाँ पर लिटिल इंडिया है म्यूजियम है कला विज्ञान संग्रहालय है बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देख कर मन किया कि सिंगापुर ही जाना चाहिए और सिंगापुर में बीच है जहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पानी में समुद्री लहरों में समुद्री तट पर बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर जाने में मन को शान्ति मिलती है और वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं रात में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर लाइट की चकाचौंध और बहुत ही अच्छा लगता है सिंगापुर में तो मेरी तो यही इच्छा है कि मैं अब जाऊँ तो सिंगापुर ही घूमने जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर अच्छा लगता है और अगर मुझे मौका मिला तो मै अंडमान निकोबार भी जाऊँगी मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पर बी मतलब समुद्री तट है वहाँ पर फिश है बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमने जाना होगा तो मैं ये दो जगहों में से एक जगह जरूर ही जाऊँगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा